हम अपन परिवारमे चारि भाइ बहन भेलहुॅं जाहिमे भाइयो ड्राइवरे अछि सबटा वातावरण बुझले अछि हमरा मम्मी पापा छथिन हमर घर परिवार बड्ड नीक अछि दोस्तो अछि दू चारि टा हमर हमर सबके कोनो तरहके कोनो परेशानी नहि अछि नहि अछि हमसब ठीक छी बड़ खुश छी कोनो तरहके हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि किनको से अपन काज कएलहुॅं एलहुॅं कतौ नहि फालतू जयबाक अछि नहि कतौ से अयबाक अछि हमरा सब नीक रहैए धन्यवाद